दिक्खो केह् मर्दे दा कम्म एह् होंदा कि मर्द जेह्का होंदा उसने अपनी पूरी फैमिली पूरा घर दिक्खना होंदा पैह्ले उसने अपना घर दिक्खना होंदा घरै दा कम्म पूरा दस्सना सम्हालना होंदा होर कम्म सम्हालनै दे बाबजूद अपना पूरे घरा खर्चा बी चलाना होंदा खर्चा होइया इंया घरा दा खर्चा बहोत जादा खर्चा होंदा घरै आस्तै रुट्टी पूरी करनी जगतें आस्तै कपड़े जागत् स्कूलै आने पर उंदा खर्चा करना कुदै शैल रिश्तेदारें दे ब्याह् औंदा उंदा खर्चा करना बाकी अग्गें पिच्छें अगर कोई मरी गै जा उत्थें जाना पौंदा उत्थें रातीं जाना पौंदा इक्क रात गल्ला बाकी लकड़ी देने गी जाना पौंदा उत्थें मर्दें गै जाना पौंदा जनानियें दा कम्म निं होंदा उत्थें नेईं इत्थें मर्दें दा ई कम्म होना ओह् बाकी मर्दे दा कम्म कुदै कम्म कुसै दे अगर कराने गी जाना होऐ कुदै उत्थें बी मर्दें बी जाना पौंदा जनानियें नेईं उत्थें बी मर्दें गै जाना पौंदा होर कम्म बड्डे मतलब जियां आक्खो मकान गै न इक्क सैट उसी थोह्ड़ा रिपेयर करना होऐ ओह्बी मर्दे गै करना अगर रिपेयर करनी ते करी लैओ टाईम लग्गग रिपेयर करने गी टाईम लगदा ते भी उसी अपनी मर्ज़ी करदा अगर भी घरै गी कोई आह्नना होऐ कोई बी मतलब अगर कुदै जाना होऐ ते जानियै गै जाना पेइया कुदै ते मर्दे गै लेइयै जाना पौना जनानी उत्थें बी मर्दे ई लेइयै जाना आक्खो हून जनानियां जनानियें दा कम्म एह् होंदा की घर पूरे कोई साढ़े घर अगर रिश्तेदार आई जा उसी चाही पानी शा पुच्छना उसी रुट्टी खलानी जां कुछ बी ऐ मतलब जरानियें पुच्छना ओह् ते बाकी अंदरा गोहा फेरदे जनानियें फेरना पौंदा थल्लै डंगर होंदे मैंहीं एह् जनानियें दे कम्म होंदे मैंही दूइयै कोई अंदर साफ सफाई करनी अच्छा बाकी साफ सफाई करना होग ते सारा किश करना गै पौंदा ऐ एह् सब कम्म बाकी निक्के निक्के कम्म बत्हेरे होंदे रुट्टी बनानी होंदी जनानियें गै बनानी होंदी ओह्बी बाकी गोहा सौतना डंगरें हेठा ओह् सौतना सारा ते साफ रक्खना सारा भिड्डां नै जाना होऐ ओह्बी चनैह्नी दा गै जाना पौंदा होर कोई मर्द जंदे पर घट्ट जंदे अपनी मर्ज़ी कन्नै जंदे नेईं तां जनानियां गै जंदियां जनानियां इयै कम्म होंदा बाकी रुट्टी गै बनानी पौंदी जनानियै साफ सफाई करना पौंदी जनानियें सोत सात देई ओड़ी कपड़े धोने गी होइयै कपड़े धेने गी देई ओड़े भांडे मांजी ओड़े ते् अंदर दे एह् जनानियां कम्म करदियां स्हेई कम्म तां जनानियें गी बी बहुत कम्म औंदा जनानियें दा बी अंदर स्हेई ऐ दिक्खो ना बहुत कम्म होंदा जि्न्ना बे जनानियें घाऽ बड्ढियै आह्नना कोई मैंहीं दियां जियां जनानियां घाऽ बड्ढियै डंगरें गी देना मतलब हर इक्क चीज़ै गी देना मतलब घाऽ ते देना गै पौंदा ते बाकी दिक्खो जी जनानियें दे कम्म बी इयै होंदे नॉर्मल बी खास कोई भारे निं होंदे जिन्ने बी कम्म होंदे मर्दें जंदे सभनीं दा ते ध्याड़ी इक्क लानी होऐ शामीं आइयै हुट्टी जंदा बंदा अच्छा हून समान पूरा करो अज्ज तेल खत्म होई दा लून खत्म होई दा कल्ल ओह्की चीज़ खत्म होई दी कल्ळ ओह्की खत्म होई दी सारा किश मर्दें गै करना पौंदा जनानियां सिर्फ होर खिलाना ते साफ सफाई करनी उंदी एह् फर्कत होंदा